न्यूज मीडिया ग्रामीण खेत्रनि जे बारे में असांखे हर तरीक़े जी चाहे हुननि जी कोई सुठी ॻाल्हि हुजे या उन्हनि जी कोई ख़राबु ॻाल्हि हुजे हुनजे बारे में सभु ॿुधाईंदी आहे असांखे ग्रामीण खेत्रनि जी जानकारी इअं न मिलंदी आहे न्यूज मीडिया द्वारा ही असांखे पतो पवंदो आहे कि ग्रामीण खेत्र में छा सुठो थिए थो या छा ख़राबु थिए थो कोई अहिड़ो मुद्दो न आहे जंहिं ते मीडिया बात असां सां कोई ॻाल्हि लिकाईंदी हुजे असांखे हुनजे बारे में हर शइ मीडिया द्वारा पतो पेई वेंदी आहे